मां सभु खां पहिरियों ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खुलंदसि जिथे मां ड्रेस ऑर्डर कई हुई तंहिंखां पोइ माइ ऑर्डर ऑप्शन ते वञी ऑर्डर कैंसिल कंदसि कैंसिल करण जो कारणि ॿुधाईंदसि त ड्रेस जो रंग कपिड़ो प्रिंट सुठो न आहे ऐं उन जे हिसाब सां अघु वधीक आहे ऑप्शन सिलेक्ट करण खां पोइ पैसो रिटर्न करण जी घुर्ज कंदसि ऐं उन खे ॿ सितारा रेटिंग ॾींदसि